बेगिटाचें बॅग घेतिल्ले ताका शोल्डर बॅल्ट ना सो म्हाका जेन्ना बायक बी चलयता तेन्ना खूब त्रास जाता कित्याक म्हाका ते भितर डिक्कींत घालचें पडटा आनी फोन रिंग जाता ना जाल्यार कितेंय काडपा जाय जाल्यार परत परत डिक्की ओपन करची पडटा ताका शोल्डर बॅग इज अ मस्ट आनी ती चेन पासून दोन तीन कडेन डिफेक्टेड पिस दाखयता भितरले सायडीन पॉकिट्स भितर आसा ते खूब धाकटे हात भितर सारकें वचनात आनी मागीर ती शिवण सुटटा त्या हाचे खातीर ताजेर मातशें चेक करचे आनी तें रेक्टीफाय करचें अशें म्हाका दिसता फॉर नेक्सट प्रोडक्ट